अशें म्हणटात की शुटिंग स्टार दिसलो जाल्यार तुमी कितें मागता तुमी कितें तुमची इत्सा उलोवन दाखयता तें तुमकां मेळटा हांवेन तरी अशी केन्ना शुटिंग स्टार पळयल्ली ना उल्कापतूय बी हांवेन केन्ना पळयल्लो ना